हमर घरमे चाइ बनाबै छऽ मम्मी ने लेकिन चाइ बहुत अच्छा बनबै छऽ मम्मी ने चाइ आओर चाइ पिएमे भी अच्छा लागै छऽ सुबह सुबह बनबै छऽ मोन एकदम ताजा हो जाइछै चाइ पिलाके बाद आओर कोनो भी काम करैमे मोन भी लागै छऽ चाइ बिस्कुट खेलाके बाद एनर्जी फील एनर्जी आबि जाइ छऽ पूरा अच्छा रहै छऽ आओर

पूरा एनर्जी फील हेतऽ शरीरमे बहुत अच्छा रहतऽ चाइ आओर ज्यादा तऽ ब्लैक चाइ अच्छा रहै छऽ दूधवला तऽ ओहिमे जे छै थोड़ा खराबी भी करै छऽ लेकिन ब्लैक चाइ बहुत अच्छा रहै छऽ आओर आओर एतने